जैसे कबुत्तर के कोइ कहै छै बोगुला छै कोइ कहै छै किच्छे कौआके बनए छै उँ करिया कौआ उजरा कौआ सब कहै छै किछु सऽ किछु बकते रहै छै कबुत्तरके कबुत्तर नहि कहै छै मैनाके मैना नहि कहै छै ई सुग्गा से सुग्गाके ओ ना छियै तोता तोताके ओ ना छियै सुग्गा किछु समझमे नहि आबै छै इएह सब बात छै नीक नीक बोलै छै तऽ नीक सुनैमे बढ़िऑं लागै छै जे चीज सब रहै छै ओ चीज ओ चीज बढ़िऑं लागै छै सुनैमे जे नाम रहै छै ओ नाम सऽ बुलाबै छै कबुत्तरके कबुत्तर कहितै तऽ नहि कबुत्तरके बना दै छै बोगुला तऽ बोगुलाके बना दै छै कबुत्तर किछु समझेमे नहि आबै छै केना केना भाँज छै देखू आगू आओर कोन सब बिचार अछि कबुत्तरके सही बात कहू